टमाटे जी चटणी आलू टुक दालि पातो फ़ुलिको कोकी कढ़ी चांवर दालि पकवान सयूं पटाटा साई भाॾी भुॻा चांवर सअल मानी गुड़बो खुंब बीह सिंगियूं ढोढो चटणी नकुल बसरि तक भाॾियूं बीह बसरि